आं हॅलो आं हॅलो कोण उलयता हय हय आं तुका कसली ऑर्डर करपाक जाय आं सद्याक ते बूक सद्याक आमगे स्टोरा म्हणल्या शॉपा अवेलेबल ना म्हणल्यार आदर बुकां केन्ना म्हणल्यार परत ऑर्डर ते तेंच्यान ऑर्डर दित्ले द ते येल्या तुमकां परत सांगता आनी ते त तुमी सद्याक खंयची खंयची बूक जाय ते तेंची नांव सांगून दवरी सद्याक तीं मागी हांव ऑडर करून दवरिता आं म्हणल्या आनी देन चार सद्याक आतां ऑडर दिवन दोरिता म्हणल्यार दोन चार दिसानी तशें एकादें शिव एकादी येत्ले आनी खं

खंयचें तें ना तेंवूंय ना आनी तुम आनी खंयचे बूक बी जाय आं तो एक तो आसा ते थोडे स्टोरान आसा दिसता तुमी सद्द्यान तुमचो घराचो म्हणल्यार एड्रॅस दिया ना जाल्या तुमी पर्स्नली येवपा सु शकता व्हरपा ह मेळट्ले आमगे म्हणल्या आमगेलो तो सद्द्या दोनशे पंदरा एकादे मेळट्लो आनी डिसकावंटार हांव तुमकां दोनशा दोनशा भितर मेळट्लो आं प्रिपॅरी तुमी आतां येयल्या परी आता कित्याक सद्याक सर रोकड्या मेळट्ले तेंकां बी डिसकावंट आसा हय तेंक ट्वँटी ट्वँटी फोराचे आसा आनी खंयचे तुमका आं तें एक हजार दोनशी अशी रेट आस तेंकां पुण तेंक पळयता म्हणल्यार ते डिसकावंट बी दिता का म्हणल्यार भुरग्यां खातीर बी तशें आं जात्लें एकादें चड करून भुरग्यां म्हणटकच एकादें डिसकावंट डिल्हे ते एकाचे पांच धा पासून कमी करतले म्हणल्या एकशें एक हजार शंबरान मे मेळटले तुमकां आनी खंयचे बूक बी जाय तुमकां म्हणल्या नोटबूक बी आं तर बरें